कोविड नाइनटीन जो है वो दो हज़ार उन्नीस के अंदर बीस मार्च के अंदर इंडिया के अंदर एंटर हुआ था इससे क्या होता है जो स्कूल्स हैं कर्फ़्यू लग गया था पहली बात तो पूरे राजस्थान में कर्फ़्यू लगने की वजह से बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्स है उसमें बहुत सारे इलाकों को ज़ोनिंग में बांटा गया था जिसके अंदर रैड ज़ोन था और भी ज़ोन्स थे मुझे रैड ज़ोन के बारे में ज़्यादा पता है जिसके अंदर लोग बिलकुल भी बाहर नहीं निकल सकते मतलब जो जिसके के अंदर ज़्यादा पॉज़िटिव लोग थे वो सारे वैक्सीनेशन चालू किया गया पर उसे ऐजुकेशनल पे अगर हम लोग बात करें तो जो शिक्षा विभाग था उन्होंने स्कूलें बंद कर दी थीं स्कूलें बंद होने की वजह से दो साल बच्चों के बर्बाद हुए जिस के अंदर बच्चों ने बिलकुल पढ़ाई नहीं की है पढ़ाई को ऐग्ज़ीक्यूट करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासिज़ के अंदर भी क्या होता बहुत सारी दिक्कतें आती थीं नेट नहीं आता था बच्चे कनैक्ट नहीं हो पाते थे कभी टीचर्स क्लास लेते थे कभी नहीं लेते थे अब क्या हो गया है कि जैसे कि ये दो साल तो बच्चों के बर्बाद हो गए अब वो बच्चे जिन्होंने दो साल पढ़ाई नहीं की और वो अब वापस स्कूलें एकदम से स्टार्ट हो गईं और पढ़ने लग गए तो उनके मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं जितने पहले आते थे क्योंकि जो दो साल का जो वो सेशन था उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डाउनफ़ॉल हुआ अब क्या होता है कि अब जैसे सरकारें उस पे बहुत सारे जैसे राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि जिसने भी बच्चे कोरोना में पास हुए हैं ट्वैल्थ की है जिन्होने टैंथ की है तो क्या है कि अब उनको एक एक वो क्वालिफ़ाई एग्ज़ाम जैसे सीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर उनमें कोई भी गौमेंट जॉब के लिए राजस्थान की गौमेंट जॉब को लिए अप्लाए करना है तो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई हैं क्यूँ पहले तो ये रहता था ना कि सिर्फ़ स्कूल में स्कूल की जो टैक्स्ट बुक में सिर्फ़ वही पढ़ना है और वही उसका एग्ज़ाम देना है और पास हो जाना है पर अब उसके बाद में एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स और बढ़ गईं हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है उनको स्कूल जो है जिसके अंदर कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन है तो उससे रिलेटेड कोविड नाइनटीन है उससे रिलेटेड वैक्सीनेशंस किया गया वैक्सीनेशन में लोगों को फ़र्स्ट डोज़ सेकंड डोज़ थर्ड डोज़ लगाए गए जिससे बहुत लोग बीमार भी हुए पर वो एक तरह से सही भी था